ह्म्म बोला जाए ह्म्म बोलू मेरा नाम राजीव कुमार आप कहाँ से आपका शुभ नाम जी आप बोलिए जी ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ये जो हम तो हैं गया जिला के बोलिए हाइवे अच्छा आपके पास आपके गाँव वगैरह में कैसा हाइवे बना हुआ है रोड पेरा की क्या स्थिति है ह्म्म जी ह्म्म ह्म्म ह्म्म अपना अपना भी जो हाइवे है ना बहुत सुंदर हाइवे बन गया है पहले हम लोग कहीं भी जाते थे तो सोचना पड़ता था कि कैसे निकलूँ कैसे कहाँ पहुँचू लेकिन अब वैसी बात नहीं है अब तो बहुत अच्छा रोड वगैरह गाँव गाँव के ग्रामीण क्षेत्र में भी अच्छा अच्छा रोड बन गया है और कहीं कुछ कमी है कमी है तो सरकार उसके ऊपर केंद्र सरकार भी बिहार सरकार भी पूरा फोकस दिया हुआ है हाँ ध्यान दे रही है कि कहीं भी रोड नहीं छूटना चाहिए हर गली हर मोहल्ले में ह्म्म सब चीज़ होना चाहिए ह्म्म ह्म्म ये अब हम लोग हाँ अब हम लोग जो हैं ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म हाँ हम लोग भी जैसे है कि हम लोग भी जो हाइवे पे हाइवे से लगभग दस किलोमीटर हम लोग भीतर में हैं गाँव से बिलॉंग करते हैं लेकिन फिर हाइवे आने के बाद में हाइवे आने के बाद में लगता है दूसरी दुनियाँ में घूम रहे हैं अभी तो कहीं दिक्कत कठिनाई नहीं होती है अब कहीं पटने जाना है कहीं दूसरे स्टेट भी जाना है उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है हर जगह फोर लेन का है कहीं कहीं सिक्स वे भी बन रही है तो इसपे तो बहुत ज़्यादा जैसे आपका क्या कहते हैं वो जो भी हाइवे मंत्रालय हैं नितिन गडकरी जी अभी बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ समय लगेगा सुंदर बन जाएगा ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म अब तो ह्म्म ह्म्म ह्म्म अब कोई भी कोई भी रोड बनने में पाँच साल लग जाता है कोई भी रोड बनने में पाँच साल लग जाता है बहुत लागत से रोड सब बन रहा है जो अब तो कुछ कुछ हाइवे पे ज़रूरत के हिसाब से एरोप्लेन भी गिराया जायेगा वास्तु शास्त्र के ह्म्म से ह्म्म हाँ जब भी देश का कोई अगर ज़रूरत पड़ गया है एरोप्लेन गिराने का वो भी गिर सकती है वो रोड को ब्लॉकेज करके ब्लॉक करने के बाद में उसकी कमी ह्म्म ह्म्म ह्म्म व्यवस्था हो रही है ठीक है ओके यही सब ठीक ठीक ठीक